गोंयांत उत्तर गोंयान चड मनोरंजनाच्यो गजाली आसात देखीक पणजे सारक्या शहरांत आमकां विंगड विंगड कसिनो जशे डॅल्टीन मागीर तुमचो कसिनो प्रायड सारके कसिनो आमकां पणजेच्या मांडवी न्हंयेंत आमकां पळोवपाक मेळटात आनी थंय मनोरंजनाच्यो वेगवेगळ्यो सुविधा उपलब्द आसात तशेंच कुशिकच बागा सारक्या दर्यावेळांचेर कलंगूट सारक्या दर्यावेळांचेर विंगड विंगड रॅश्टोरँट्स आसात हॉटॅलां आसात जंय मनोरंजनाच्यो विंगड विंगड कार्यावळी घडोवन येतात